जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंहा गोबां रोखोमनि सिनायथि होनायनि ओम खला आरो हारिमुफोर दङ बेफोरो जाबाय जेरै मोसानायनि बेलायाव जोंहा बागुरुम्बा मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानाय नासिनि मोसानाय आरो जारा फाग्ला मोसानाय खेराइ बायदिसिना गोबां मोसाखावरि दं आरो आरो गाननाय जोमनायनि बेलायाव जोंहा आइजो ओ आइजो एबा हिनजाव माहारिया दखना जोमग्रा गानो आरो जेबोला बैसागु बोथोर जेब्ला मोसायो अब्ला दखना गाननानै मोसा मोसायो बर' आइजोफोरा आरो ओम बर' सेंग्रा एबा हौवाफोरा गामसा आर'नाय बायदि लाना मोसानायनि एबा गाननाय जोमनायनि जोंहा सिनायथि दं जोंहा बर' हारियाव जाहा माखासे ओंख्रि एबा जानाय लोंनायनिबो दं ओ दङ जेरै अनला ओंख्रि नार्जि अनला एम्फौ गोबां रोखोमनि अनला मेवाय बेफोर बायदि जानायनि माखासे सिनायथि दं आरो जेरै बर' माहारियाव जोंनि ब ओम बर' हिनजावफ्रा समय फैबा ना गुरनाय ना लायनाय आरो बर' सेंग्राफ्रा जेरै हाग्रायाव बन लायनाय बेफोरबायदि जोंहा बर' हारियाव सिनायथि दङ' आरो जेरै बैसागु बोथोराव बर' ओ बोराय बुरि एबा सेंग्रा सिख्ला जों साफ्रोमबो बाहाय मोसायो बागुरुम्बा मोसायो बा बयनिबो न' न' थांनानै मोसानाय जायो आरो आरो बर'आव दमासि एबा माग बिहु बेबायदि फालिनायबो दं बे समावबो बर' सेंग्रा सिख्ला साफ्रोमबो बोराय बुरि साफ्रोमबो बावबो जानाय लोंनाय एन्थाब फिथा जानायलायनायनि जोंहा नेमफोर दङ आरो बर' ओम बर' माहारियाव जोंहा सिनायनाय जेरोखोम गोबां रोखोमनि मावना दांना जानायनिबो गोबां आगजुफोर दङ जेरै हालेवबोला माइ एवनानै गायनायनि थाखाय नांगोल जुंगाल बायदिफोर दङ आरो बर' हिनजावफोरा जेरोखोम ओम माइ गायो आरो मावना दांना जायो बर' माहारियाव जोंहा खेलानि बिथिङाव जेरै खमलायलायनाय बेफोरबायदि ओ गेलेनायनिबो सोलिबोनाय गोदोनि गेलेग्रा हुदा दङ'